हमरा आरके तकनीकी सुधारक मामलामे एक सामनामे कोन कोन हमरा आरके अधिक प्रकारके इन्टरनेट सेवा मिल रहल यऽ जेकि अहाँ सबके इन्टरनेट यूज केलासँ अधिक जागरूकता जागल हन जेकि हमसब इन्टरनेटसँ कोन एहन काम छै जे नहि करि सकैत छी इन्टरनेटसँ बहुत एहन काम छै जे हम घर बैसल कऽ सकैत छी इहएसँ हमरा सभके इन्टरनेट चला चलाके ई जागरूकता जागल हन जे हमसभ हर चीज कऽ सकैत छी आओर घर बैसल हरेक काम कऽ सकैत छी इन्टरनेटसँ इन्टरनेटसँ हमरा सबके प्रमुख जागरूकता जागल हन जेकि हमरा सबके घरसँ बाहर तक काम कऽ सकैत छी ई बहुत तेज चलि रहल यऽ इन्टरनेट सेवा हमरा सबके अधिक जानकारी दैया अधिक बात जे बुझलहुॅं से बतेलक इहएसँ हमरा सबके इंटरनेट सऽ जागरूकता जागल हन एकर अभाव नहि हेबाक चाही कहियो